हँऽ की अहाँके कोन काज यए एहि कॉलेजमे

कोन कोन कोन कोन विषय रखलियैए

हम्म

तऽ अंग्रेजी ऑनर्स रखलियैए तऽ ठीक यए कुल मिला कऽ नै ठीक छै ठीक छै आओरो पेपरमे तऽ अहाँके नम्बरसभ नीक हैत अंग्रेजी किया राखऽ चाहलियै मार्क्स तऽ अहाँके नीक अछि अच्छा अच्छा

नहि नहि ठीक छै ठीक छै अगिला जॉबके मतलब कि एहिठामसँ जे अहाँ ग्रेजुएट भऽ जायब तकर बाद की प्लानिंग रहत अहाँके

नहि नहि टीचिंग जॉबमे किया नहि जायब टीचिंग जॉबसँ कोनो अहाँकेँ की दिक्कत नहि नहि नहि नहि नहि ओकरा ग्रेजुएट कए कऽ ठीक छै ग्रेजुएट कए कऽ ग्रेजुएट कए कऽ बी एड कऽ लिअ ग्रेजुएट कयलाके बात सी टेट ईसभ निकालि लिअ हाइओ इस्कुलके लेल एलिजिबल भऽ जायब टीचर बनू आओर हमर बहुत बहुत शुभकामना अहाँ एडमिशन लिअ लेकिन शर्त ई जे हमरा कॉलेजमे लोक एडमिशन लैत छै आओर क्लास करय लेल जल्दी नहि अबैत छै से जे क्लास करय लेल नहि आयब तऽ नाम काटि देब हम ठीक छै ठीक ठीक छै ठीक छै आउ ऑफिस ऑफिसमे एकर हार्ड कॉपी दऽ देबै ठीक ठीक